हिंदी भाषा हम लोग हिंदी ही बोलते हैं हम लोग को हिंदी पसंद है क्योंकि हिंदी सभी बोलते हैं ज़्यादातर कि सब लोग हिंदी में ही बात करते हैं लेकिन जैसे भोजपुरी हो गया बंगाली हो गया बिहार हो गया ये सब भी मतलब हिंदी जैसा ही सब बोलते हैं समझ में आता है अच्छा लगता है कि हम लोग का भाषा एक जैसे मिलता जुलता है और अच्छा भी है अगर हम हिंदी बोल रहें हैं तो मुझे भी लगता है कि भोजपुरी मुझे बोलना चाहिए थोड़ा बहुत उनके जैसा भी बोलना चाहिए बनारसी हो गया बनारसी भाषा भी अच्छा लगता है लेकिन हम लोग का क्या है हम लोग हमेशा ही हिंदी बोलते हैं और रही बात कि हिंदी में बात करना हिंदी में जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे बनारस वाले भी बात करते हैं और यहाँ बंगाली में थोड़ा सा रही इंग्लिस वाली बात तो इंग्लिस जब वह सब बोलते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है समझ तो जाते हैं लेकिन उसे सोचते हैं कि बोलें जैसे बोल रहें हैं सामने वाले वैसे हम भी बोलें लेकिन क्या होता है कि हम लोग समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं सोचते हैं यह ऐसे बोल लिए हैं तो हम भी बोल लेंगे लेकिन हमें जब हम बोलने जाते हैं तो मेरे मुँह से क्या होता है कि आवाज़ ही नहीं निकलता तो इसीलिए हम सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हिंदी ही अच्छा है शुद्ध हिंदी सबको समझ में आए इंग्लिस वाली बात रही तो इंग्लिस में बोलना अच्छा भी नहीं लगता किटीर पीटिर किटीर पीटिर बोलते रहते हैं कोई भी हुआ इस समय जो इंग्लिस वाले भी हैं इंग्लिस भी जो बोलते हैं वह भी अब हिंदी ही बोलना चाहते हैं बहुत सारे इंग्लिस बोलने वाली महिला हैं पुरुष हैं यह सभी क्या हैं हिंदी भाषा सीख रहें हैं बोलने के लिए तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा सबसे अच्छा भाषा है मुझे उसी में ही बात करना चाहिए